बच्चासभ पढ़ै छै तऽ बच्चासभके खुआइश ई रहै छै कि से हम पढ़ि लिखि कऽ नौकरी करबै कोइ रेलवेमे भरै छै कोइ इंजीनियरमे भरै छै बच्चासभ कोइ फौजीमे भरै छै कोइ मास्टरमे भरै छै भरै छै फोरम बहुत बच्चा पास भऽ जाइ छै कोइ कहलक टीचर बनबै कोइ कहलक हम डी एस पी बनबै कोइ कहलक बी डी ओ बनबै सरकारिए जॉब करबै कोइ कहलक हम प्राइभेटे करबै बच्चासभ पढ़ि लिखि कऽ बहुत चीज एहन चाहै छै कि बनबै मगर पूरा नहि भए सकै छै बच्चा सभके खुआइश किएक नहि पूरा होइ छै एहिमे बहुत कमी छै एकर किछु माइओ बापमे कमी छै लापरवाही करै छै आ किछु जे छै ने किछु सरकारोमे कमी छै पढ़ि लिखि लै छै बच्चा सभके नौकरी दै नहि छै जल्दी मोन उदास भए जाइ छै पढ़ि लिखि कऽ बैठ जाइ छै घर किछु नहि करि पाबै छै किछु रहै छै कोइ साथ दै छै माय बाप कोइ माय बाप चाहै छै बच्चा सभके साथे नहि दै छै कतबो आगाँ पढ़ि लिखि कऽ बच्चासभ पूरा रहै छै अथि ओकरा साथे नहि मिलै छै ओ की करि सकै छै धियापुता चाहै छै कि हम पढ़ि लिखि कऽ बड़का ऑफिसर बनी बी डी ओ बनी कलेक्टर बनी फोटोग्राफर बला बनी मास्टर बनी मास्टरनी बनी लड़की सभके खुआइश रहै छै हम बहुत किछु बनी दरोगा बनी फौजी बनी आर्मीमे भरी पढ़ि लिखि कऽ हम जे नौकरी करब बड़का बड़का खुआइश रहै छै बच्चासभकेँ आ गरीबके बच्चा से इएह रहै छै पढ़ै लिखै छै ओकरा साथ नहि दै छै कोइ नहि पढ़ि पाबै छै आ जे पढ़ि पाबै छै जल्दी ओकरा किछु मिलबे नहि करै छै पढ़ि लिखि कऽ ओकरा बेकारे छै ओ गरीबके पैसा जे छै ने सभ पानिमे चलि जाइ छै यदि नौकरी नहि मिलै छै की फायदा ओकरा पढ़ि कऽ बेकार पढ़ै छै बेकार ओकर पैसा वेस्ट जाइ छै ओहिसँ बढ़िआँ बच्चासभकेँ कपड़ा वस्त्र देतै कीनि कऽ पहनतै ओढ़तै ओ अच्छा रहतै की फाइदा ओ पैसाके बरबाद करि कऽ जे पढ़िओ लिखि लै छै ओ घर बैठ जाइ छै घर बैठे छै तऽ की कहै छै ओकरा किछु नहि मिलै छै माय बापके सहयोगसँ सहयोग रहय ने तऽ बच्चासभ खूब पढ़ि लै छै ओकरा कनिटा आगाँ बढ़बैके लिए कनिटा आओर सही एक बेर दए तऽ ओकरा जरूर छै बच्चा नौकरी करै छै बहुत जइसे नौकरी करै छै बहुतके खुआइश पूरा भऽ जाइ छै क्लेक्टरमे भरै छै कोइ डी एस पी बनै छै कोइ फौजी बनै छै कोइ दरोगा बनै छै कोइ कोइ बी डी ओ बनै छै कोइ मास्टर बनय लए चाहै छै बहुत बनै छै बहुत नहि बनै छै एहिमे कनि टा ढिलाइ रहै छै बच्चो सभके पढ़ाइमे पढ़य लए भेजै छै माय बाप तऽ चलि जाइ छै नहाबय लए चलि जाइ छै खेलय लए चलि जाइ छै गेन्द खेलय लए बैट बॉल खेलय लए जे छै एहिमे जे बच्चाके लापरवाही रहै छै